وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہاں میں جی میں گائیڈ ہوں سر بولیے کیا ہے اچھا اچھا سر میں اچھا سر اچھا سر سر یہاں پہ یہ کھگڑیہ ڈسٹرکٹ بہار کا بہت ہی فیمس ڈسٹرکٹ ہے اور اس اس ڈسٹرکٹ کے اندر سر بہت ہی ہسٹوریکل عمارت بھی ہے بلڈنگ بھی ہے اور ہسٹوریکل سر چیز بھی یہاں پہ اویلیبل ہے سر اور سر آپ کو یہاں پہ کھانے میں سر یہاں پہ تو بہار کے ویسے تو فیمس لٹی چوکھا ہے سر بٹ آپ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک شاپ ہے لٹی چوکھا کی سر لٹی چوکھا وہ بھی بہت ہی فیمس ہے وہ اچھی اچھی کوالٹی کے یہاں پہ بناتے ہیں سر آپ یہاں پہ کھگڑیہ میں اچھی اچھی مال کی ہے اچھی اچھی جھیلیں بھی ہے اچھی اچھی پارک بھی ہے سر آپ کو وہ کب آنا ہے سر ہاں سر میں وزٹ تو نہیں کروا سکتا ہوں سر میں تو آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ہوں سر جی جی ہاں ہاں سر میں میں دکھا سکتا ہوں سر یہاں پہ اچھی اچھی مال بھی ہے سر وی ٹو ہے وی مارٹ ہے سر اور بہت ہی اچھی اچھی مال بھی ہے یہاں پہ اور اس مال کی اندر اچھی اچھی کی کپڑے بھی ملتی ہے اچھی اچھی کوالٹی کی بھی ملتی ہے سر اور سر یہاں پہ وی ٹو اچھی مال ہے وہاں پہ کنسیشن بھی آپ کو پرووائڈ کر دیا جائیں گے پروائڈ کروا دیں گے سر ہم اور میرے تھرو جاتے ہیں سر تو آپ کو ہر چیز کی یعنی کہ وہ کنسیشن مل جائے گا سر سر سر آپ سر سر آپ کب آ رہے ہیں سر آپ ڈیٹ بتا دو سر سر آپ ڈیٹ بتا دو اچھا آپ شام میں آ رہے ہو اوکے اوکے سر سر آپ آؤ شام میں اچھا اچھا اچھا سر آپ ٹرین سے آ رہے ہو سر تو ٹرین سے آ رہے ہو سر میں آپ کو یعنی کہ میں آپ سے میں رابطہ کر لوں گا اور آپ ہوٹل میں اسٹے کر لو یا پھر میں ایئرلی ان دا مارننگ آپ کو میں وزٹ کروا دیتا ہوں پورا کھگڑیا اور ہسٹوریکل عمارت بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اور جو یہاں پہ فیمس فیمس چیز ہے وہ بھی چیز یعنی کہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا سر میں جی آپ کب تو ٹھیک ہے آپ مجھے رابطہ کر لیجیے گا شکریہ شکریہ